गोजान आरो गोथौ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय गेलेनाया बायदि रोखोमनि दं जेरै मुंफोर मख'नो थाङोब्ला गलासुद थेंखुद मोख्रा खेला बादुंगा खारनाय थिंखुर थाखुमालायनाय गर खानाय दाउस्रि आथिं थिं थिं खाथा आदिथिखा बलंगा बेफोरखौ गेलेनायाव गोबां बोलोनि हेफाजाब नांगौ जायो आरो बेफोरखौ गेलेबाय थाब्ला बोलोआ बाङो बिदिनो स्ट्रं जायो आरो बिदिखौ नुयो आरो गोथौ गोजान गामियारि ओनसोलाव गोबां गथ'फोरखौ गेलेनाय नुयो बेफोरखौ गेलेनायनि जाहोनाव गोसोआव जोबोद हेप्पि फैयो ज' ज' हानजा हानजा हिन्जावसा हौवासा मा होनो गेलेनानै मेंगानायनि राहा महरै माने खामानिया फैयो आरो